جی ہیلو ہاں جی ریباک فوٹ ویئر سے بات کر رہے ہیں آپ بتائیے جی جی جی پارٹی ویئرس آ گئی ہیں بٹ میم اس کے جو ہیں نا ریٹ تھوڑے ہائی ہے ہمارے اس بار ٹھیک ہے تو ہائی ہونے کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس بار جو ہے فریش مٹیریل ہم نے اس کے اندر یوز کرا ہے اور اس بار جو ہم نے مٹیریل یوز کرا ہے وہ ہم نے ہمارا خود کا انڈیا کا بنا ہوا مٹیریل ہے وہ جیسے ہاں میم وہی وہی چیز آئی ہے ہمارے پاس اور بہت اچھا مٹیریل آیا اس بار ہمارا اور اس بار جو نا ہم نے اس میں ڈیزائن بھی ہم نے جو ہے ملٹی ڈیزائن بنایا ہے ہم نے لکھنوی ڈیزائن بنایا ہے ہم نے اس کے اندر راجستھانی ڈیزائن ہم نے بنایا ہے اور جو ہماچل میں پہنتی ہیں نا میم ہماچل میں جو ہم نے وہاں کا جو بیسک کلچر ہے اس کے حساب سے ہم نے ڈیزائن بنایا ہے ایک لیکن تھوڑی کوسٹ ہائی رہے گی ہماری اس کی میم اسٹون ورک تو ابھی نہیں آیا ہمارے پاس اسٹون ورک کے لیے ہمیں جو آپ کو جو ہے ٹو ڈیز کا ویٹ کرنا پڑے گا بالکل بالکل میم پارٹی ویئر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہمارے پاس جو بیسک ہوتی ہے نا ڈیلی ویئر کے لیے وہ بھی ہم نے اچّھا کلیکشن نکالا ہے بٹ ایز یوزول اس کا بھی پرائس تھوڑا ہائی رہے گا ہمارا لیکن بہت اَچّھا پیس ہے وہ بہت کمفرٹ ایبل ہے جیسے آج کل جو ہے لیڈیز کو چلنے میں پرابلم ہوتی ہے نا مطلب تھوڑا دور چلے اور پیر میں پھر چپل ہو جاتی ہے ڈاکٹر سول والے بالکل اسی سے تھوڑا ہم نے رلیٹ کرا ہے اسی کے جیسا ہم نے بنایا ہے لیکن سیم وہ نہیں ہے اسی کے جیسا مٹیریل ہم نے یوز کرا ہے اس کے اندر لیکن بہت کمفرٹ ہے وہ آپ کیا اس کو پہن کے دو کلو میٹر بھی واک کریں گے نا کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کو بہت کمفرٹ ملے گا جی جی میم بالکل سافٹ رہے گی وہ تو میم آپ ایک کام کریے آپ جو ہے نا فرائی ڈے ہے آپ میم منڈے آ کے دیکھ لیجیے سن ڈے میں مٹیریل آئے گا میرے پاس جی جی جی مل جائے گا میم مل جائے گا آپ آ کے دیکھ لیجیے شاپ پہ آ کے آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے میم میم شاپ کی ٹائمنگ تو ہماری ٹین ٹو ٹویلو ہے سوری ٹویلو ٹو ٹین جی آپ آ کے آپ آ جائیے اس میں صبح بارہ بجے ہم کھولتے ہیں دس بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں اور آپ جب بھی آنا چاہیں آ جائیں گی جی جی جی جی میم دو دن بعد آ جائیے آپ او کے تھینک یو